टेक्नोलॉ टेक्नोलॉजी से आदमी को बहुत फायदा हुआ है और पहले नहीं था ये सब टेक्नोलॉजी तो अब बहुत दिक्कत होता था अभी जो है टेक्नोलॉजी अभी जो आ गया टेक्नोलॉजी ये सब सामान बना है तो खेत में मतलब सिंचाई करने में मतलब बहुत सुविधा हो गया खेत अब मोटर है नया नया मोटर बना तो उससे मतलब की सुविधा काफी बढ़ गया मोबाइल है तो आदमी अगर कहीं बात करना है तो बात करना है कहीं भी तो अपना कोई बात बताना है तुरंत अपना फोन करके अपना बता दिया उससे सुविधा बढ़ गया और अगर गाड़ी से बाइक से अगर कोई काम अगर कोई लग गया जैसे अगर इमरजेंसी कोई काम लग गया अगर बाइक है तो उससे अपना तुरंत बाइक अपना अपना बाइक चला के तुरंत अपना चला गया इससे सुविधा मतलब सुविधा बहुत बढ़ गया और पंखा उंखा ये सब है इससे भी बहुत सुविधा है मतलब आदमी अपना घर में अपना पंखा चला के अपना जैसे पहले अपना से साइकिल बंद करो जैसे नया नया चीज़ का खोज होते रहता है और जैसे बैटरी वाला जो है अभी नया स्कूटर जो निकला है बैटरी स्कूटर निकला है तो उससे मतलब आदमी का सुविधा बहुत बढ़ गया अपना अब जो बैटरीक अपना चार्ज़ कीजिए अपना बैटरीक चार्ज़ करके गाड़ी को अपना चलाइए मतलब इतना बढ़ गया टेक्नोलॉजी कि सुविधा आदमी को बहुत मिल गया और कहीं जाना है उससे फ़ायदा क्या है कि आपको तेल भराने का ज़रूरत नहीं है आप वहाँ जाइएगा तेल भराइएगा पम्प पे जाइएगा तेल लीजिएगा तब जाइएगा और इससे क्या है कि अपने घर में अपने ही घर में अपना बैटरीक चार्ज़ कीजिए और गाड़ी को चलाइए अब जैसे एक ऑटो रिक्सा है अब सवारी ढोने वाले गाड़ी वो भी नया नया मतलब टेक्नोलॉजी आया और ऑटो रिक्शा को बनाया इससे सवारी को सुविधा बहुत हो गया अपना उसमें क्या है अपना बैटरीक चार्ज़ कीजिए अपना गाड़ी को चार्ज़ करके चलाइए सुविधा और बढ़ गया है अब तो साइकिल में जो साइकिल जो है अब तो ज़्यादा अधिकांश अभी के जो है बच्चे अभी के जो बच्चे हैं जो ज़्यादा बाइक का यूज़ करते हैं और ज़्यादा बाइक चलाते हैं क्योंकि मतलब सुविधा बढ़ा अब कहीं जाना है कोई सामान लाना है तुरंत अपना बाइक स्टार्ट किया और चला गया कोई काम अगर इमरजेंसी हो गया बाइक स्टार्ट किया और चला गया मतलब सुविधा बढ़ गया मतलब टेक्नोलॉजी जो बढ़ा काम आसान हो मतलब काम जो है ना वो असान हो गया आदमी को उतना परेशानी नहीं है अभी जो ट्रैक्टर है खेत को जु मतलब जोतना है खेत को जु जो मतलब अगर जैसे किसान किसान जो है अब ट्रैक्टर मंगवाएगा अब जो जिसके पास ट्रैक्टर है उसको बोलेगा वहाँ से मंग मंगवाएगा और खेत को अगर जैसे जोतना है तो ट्रैक्टर से अपना ट्रैक्टर खेत में चलाया मतलब अपना खेत अपना जोता गया है जैसे ट्रैक्टर से ना खेत जोतने में बहुत आसानी होता है और इससे सुविधा किसान को बहुत ज़्यादा बढ़ा अब ट्रैक्टर जो है एक जल्दी अपना जोत करके अपना ये अपना चला गया मतलब सुविधा काफ़ी बढ़ गया अब तो एक और देखे हैं हम एक ट्रैक्टर छोटा वाला बनाया है अब नया टेक्नोलॉजी आया है और छोटा ट्रैक्टर बनाया है खेत को जुताई में भी वो काम करता है तो उससे भी सुविधा उससे भी सुविधा बढ़ा है आसानी उससे भी आसानी हुआ है और हो गया है ताकि किसान को मतलब परेशानी उतना नहीं मतलब परेशानी उतना झेलना नहीं पड़ता है और नया नया चीज़ को मतलब बनाते रहता है